असांजे महाराष्ट्र स्टेट में इहो ॾिठो वियो आहे त वॾनि वॾनि शहरनि में त वॾियूं वॾियूं हॉस्पीटलूं आहिनि पर जाम जॻहियुनि ते नंढनि ॻोठनि में नंढनि शहरनि में जाम गामनि में अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि त हॉसपीटल्स हूंदे हुते ओतरी टेक्नोलॉजी न आहे का जंहिंजे करे उन जो फ़ाइदो उहो नथो वठी सघनि पिया ऐं जॻह ते हीअं कंदा आहिनि भई ग़रीबनि खे जेके जंहिं गामनि में रहंदा आहिनि उहे कोशिश कंदा आहिनि त उहे कंहिं वॾे शहर में वञी करे कंहिं सुठी जॻह ते उहे पंहिंजो इलाज कराइनि जंहिंजे करे हुननि खे चङी तकलीफ़ जो सामिनो करिणो पवंदो आहे